اتر پردیش میں لوگ اپنی کلچرل ویلیوز کی کافی قدر کرتے ہیں انہیں زندہ رکھنے کی کافی حد تک کوشش کرتے ہیں اب مثال کے طور پہ ان ان کلچرل ویلیوز کو ہم انٹرنیٹ پہ دکھاتے ہیں اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم انہیں بھولتے کبھی نہیں ہیں ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں اپنا ایک ہمیشہ ایک یہ چیز دکھاتے ہیں کہ ہم اتر پردیش سے ہیں کہ ایک ہمارے اندر ایک الگ چیزیں ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے ہمیشہ الگ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ خواہ ہم اپنی آرٹ کے تھرو کریں یا پھر انٹرنیٹ کے اوپر یا پھر اپنے موویز میں یا پھر کلاکاری میں شاعری میں ہر طریقہ سے ہم اپنے آپ کو ایک الگ طریقہ کا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں میں خود بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں دوسرے کو یہ ثابت کروں میں اسے یہ دکھاؤں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں